औ हेलौ आं ओरै बेंथलनि ओमफ्राय सारनाव इसे माबा खोनादोंमोन आं बे साहा बागानाव माबा खामानि नांगौ नामा होननानै इसे औ औ जेखिजाया हाग्रा एवनाय बाबो जायो हाग्रा हाग्रा एवनायावबो जायो आगोलाव खनसे थांखांबाय थांनाया बे हाग्रा एवनाय ओमफ्राय खानो मोनाखै आरो खानायालाय बेखौ जों साब्रै दङ ओमफ्राय सासे थांबावगोन होननाय खोनादों

औ मोननो हागौ सार माने गामि खाथियावबो दङमोन दंनायालाय ओरैनो बेखारसो दङ बिसोरो लेंलांबा थांगोन होनना बुंदों दे औ आं जेखिजाया मोजांखौ औ औ इसे जायखिजाया मोजां मोजांखौ नागिरना लांनोसै आं जेनेबा नोंहाबो हाजिराया सारिस' सारिस'

जेखिजाया आं बिसोरजों रायलायलांगोन थांगोन थाङा उनाव फन हरबावनोसै आङो खेबसेबाव ओमफ्राय जेखिजाया आं होनबालाय बेसोरजों रायज्लायनोसै ओमफ्राय खोनथाबावनोसै ओमफ्राय सारनो फन हरबावगोन आं बिदिनो जायगानिबाथ' ओजोंहाय